کیونکہ میں صحافی ہوں صحافت کرتا ہوں اس کو پریکٹس کر رہتا ہوں تو آئیڈیا کیسے آتا ہے ہم لوگ کو سکھایا گیا تھا جب انہیں اس کی پڑھائی کر رہے تھے کہ کبھی بھی کوئی بھی آئیڈیا آپ کے پاس بہت دور نہیں ہوتا ہے آپ کو یہ نہیں سوچنا ہوتا کہ میں کیا کروں ہمارے ارد گرد بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں جن کو ہم بتاتے ہیں جن کو ہم بتا سکتے ہیں جن کو ہمیں بتانا بھی چاہیے اس کے علاوہ آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں تو جس کمیونٹی ہم بلانگ کرتے ہیں جس بھی کمیونٹی ہم لوگ بلانگ کرتے ہیں جس بھی علاقے میں رہتے ہیں وہاں کی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں جس کے بارے میں ہم لکھ سکتے ہیں کوئی تکنیک آئیڈیا کو ڈونبنے کے لیے چلتے پھرتے اپنی آنکھ کان کھلی رکھو سنتے رہو کیا ہو رہا ہے دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے آپ کو آئیڈیا مل جاتے ہیں بہت بیسک تکنیک ہے کہ اپنی آنکھ اور کان کو کھلے کو ایک ایک صحافی کو ہمیشہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو چوکنا رہنا ہے آپ کو دیکھتے رہنا آپ کی ارد گرد کیا ہو رہا ہے آپ کو ہمیشہ سنتے رہنا ہے اور آپ کی ارد گرد بھی بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں جس کو کبھی کوئی نہیں کہتا ہے تو اگر آپ اس کو کہتے ہیں تو وہ بہت بڑی کہانی بھی بن جاتی کئی بار اس کے علاوہ اگر بات کی ہے تو لکھنے کا انسپریشن کہاں سے آتا ہے تو اگر میں ذاتی طور پر اپنی بات کروں تو مجھے شروع سے لکھنا پسند ہے مجھے پڑھنا پسند ہے اور لگتا ہے کہ اتنے سارے بلینس آف پیپل ہیں مطلب کئی بلین ہیں انسان اور ہر کسی کی اپنی کہانی ہے ہر کسی کا اپنا اپنے مسائل ہیں ہر کسی کی اپنی پریشانیاں ہیں دکھ ہیں خوشی ہے تو اگر آپ اس کو بتاتے ہیں تو اور ہر کسی کی کہانی مختلف ہے کسی کی کہانی کسی سے ملتی نہیں ہے اگر کوئی کرمنل بھی ہے تو اس کی بھی اپنی کہانی ہے جس کو سنانا اور جس کو سنایا جا سکتا ہے تو انسپریشن یہی ہے کہ آپ دوسروں کو جانتے ہیں جان کے آپ کو مزہ آ ہے میں کسی سے بات کرتا ہوں اس کو جانتا ہوں تو مجھ اس کو جان کے مزہ آتا ہےجھے اس کو بارے میں لکھ کے مزہ آتا ہے اس کی کہانی کے بہت سارے لگ پڑتے تھ ہیں وہ بھی انسپریشن حاصل کرتے ہیں اس سے اور یہ چیز آپ کو خوشی دیتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ سی لكکھنے کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کیا چیز متاثر کرتی ہے تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہا گیا ہے کہ فطرت ہاں میری فطرت ہے لکھنا تو مجھے وہ لکھنے میں مزہ آتا ہے معاشرہ ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو لکھنا پڑتا ہے معاشرے میں پڑھنے کی آج کل کمی ہے تو اگر ہم اچھا لکھیں گے تو لوگ پڑھیں گے بھی کلچر ہمارے کلچر کو دکھانے کے لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں صحافی ہیں تو حکومت سے سوال کرنے کے لیے ہم لوگ لکھتے ہیں اس کی پالیسیز پر بات کرتے ہیں اس کے لیے لکھتے ہیں بہت سے مسائل ہوتے ہیں بہت ساری ایموشنز ہوتے ہیں جن کو شیئر کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہم لوگ لکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے ہم لکھتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے ہم لکھتے ہیں جو ہم لکھنا چاہتے ہیں کرنٹ ایشوز پر لکھنا چاہتے ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ لکھنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ